हैलो राम राम जी में सुनेआं स्कूल प्लेसमेंटां होआ दियां न कल्ल प्लेसमेंटां होआ दियां न ते जे कोई नौकरी मिली जाह्ग नी अंजी ते होर अंजी होर केह्ड़ी केह्ड़ी नौकरी दे बारै च ऐ आं जी आं जी कोई निं दिक्खने आं आं जी आं जी कोई निं दिक्खने आं केह् बनदा